जी विशेषकर हमारे क्षेत्र में कई प्रकार के स्वास्थ्य संसाधन मौजूद हैं जिसमें से पर्याप्त टीके और टीकारण केंद्र भी मौजूद हैं यहाँ पर शासकीय चिकित्सालय का निर्माण अभी नवीन भवन का निर्माण अभी हुआ है कुछ सुविधाओं का विकास हुआ है साथ ही साथ निजी चिकित्सालयों में भी टीकाकरण की सुविधाएँ उपलब्ध हैं विशेषकर कोरोना के समय के बाद से टीकाकरण केन्द्रों में विस्तार हुआ है और इस विस्तार को हम यहाँ पर भली भांति देख रहे हैं आसपास के क्षेत्रों में जैसे कि जिन जिन क्षेत्रों के अंतर्गत यहाँ पर टीकाकरण कार्य किया जाता है उनमें केम्पनिंग चलती है और क्षेत्र के अनुसार उसे बाँट दिया जाता है और जब क्षेत्र बंटते हैं तो उसके अंतर्गत टीकाकरण कार्य को सुचारू रूप से किया जाता है टीकाकरण में मुख्यतः मिशन इंद्रधनुष इत्यादि चीजों पर विशेष बल दिया जाता है और जितनी भी बस्तियाँ हैं उनमें ठीक तरीके से टीकाकरण हो सके इसका ध्यान रखा जाता है